आं फुजा बोथोराव दावबायनो मोजां मोनो फुजा बोथोराव गथ' गथाय स्कुल बन्द' समाव गासैबो न'खरनि गार्जेन गथ' गथाय लानानै दावबायनायाव आं बिराद मोजां मोनो बे बोथोराव बयबो बयखौबो गोजान गोजान दावबायनायाव लोगो मोनलायो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोंनि नुफेरै खोनाफेरै मिन्थिफेरैफोरखौ मिन्थिनो आं लुबैयो जेरावनाखि एर'प्लेन गाखोनानै जोङो बम्बे ग'वा दिल्ली बेरायखांजोब्बाय आरो आङो बेंगलर बेफोरावबो बेरायबाय हाजो एरियायावबो सिक्किम दार्जिलीं बेफोरखौ नायजोब्बाय बोसोराव फुजानि समाव दावबायनायाव आंनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनो फुजा बोथोरनि बेरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जेब्लाबो जों बोसोरफ्रामावबो दावबायो आरो दावबायनोबो मोजां मोनखायो आरो दावबायबायबो थागोन गथ' गथायफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन गोबां गोजान जायगायाव थाङोब्ला बे गथ' गथायफोराबो जाम सालाख स्मार्ट जाबोनायखौ आं मोन्दांनो मोनो आं बिसोरबो नुफेरै मोन्थिफेरै जिनिसफोरखौ नुबोनानै आलादा रोखोमनि सियान सालाख जानायखौ आं मोन्दाङो